بینک کاری کو انسان کے لئے بنا گیا بنایا گیا ہے لیکن انسانی مداخلت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سے الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں بینک کاری میں اس کو سلجھانے کی ضرورت ہے